ये लोगों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक उपहार है अगर जो व्यक्ति नित नया आयाम के लिए अपने जीवन मे कोई ना कोई खेल नहीं अपनाता है तो वो समझो की जीवन में कुछ नहीं कर पाया मेरा मानना यही है कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर हमको स्वास्थ्य रहना है और किसी बीमारी से बचना है तो सबसे पहले हमको कोई ना कोई खेल और खेल के साथ प्रायः एक्सरसाईज की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जब हम किसी कार्यालय का काम हो या कोई भी अपने ऑफिस वर्क हो उनके बाद जब हम थक कर घर जाते है और भोजन हेवी कर लेते है तो हमें दूसरे दिन ही या प्रतिदिन ही हमे नित नया आयाम एक्सर्साइज़ करना चाहिए क्योंकि खेलो के साथ साथ ही शारीरक बुद्धि विकसित होती है और आज के समय में अगर हमे विकसित एवं स्वतंत्र रूप से क्षमता अपनी और अधिक बढ़ानी है तो हमें अपने जीवन मे कोई ना कोई खेल अच्छे तरीके से आना भी चाहिए और हमारे जो शरीर की कोशिका है ऊतक है इनको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलना चाहिए अगर ये ऊर्जा खेलो के माध्यम से मिलेगी तो हमें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा